जी हाँ मुझे भी आज के समय में ऐसा लगता है कि अब ज़्यादातर बच्चे मोबाइल फोन एवं लैपटॉप पर ही गेम खेला करते हैं पहले हमारे समय में अगर से हम बात करें तो ज़्यादातर खेल हम मैदानों में जाकर के ही अपने धरती माता की गोद में मिट्टी पर ही खेलों को खेलना पसंद करते थे परंतु आज के समय के नए युवा बच्चे एवं आज के ज़माने में जो बच्चे आ रहे हैं वह सब भी ज़्यादातर स्क्रीन टाइम पर ही अपना समय व्यतीत करते हैं उन्हें मोबाइल फोन पर गेम खेलना लैपटॉप में गेम खेलना यही सारी चीज़ें भाती हैं जिनके वजह से उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी सारी हानियाँ होती हैं पहले के समय में जब हम ज़्यादातर खेल खेला करते थे बाहर जाकर के मैदानों में जैसे कबड्डी खो खो तो हमारे शरीर एकदम तंदुरुस्त एवं स्वास्थय से हम परिपूर्ण होते थे परंतु आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को ही कई सारी गम्भीर बीमारियाँ होती जा रही हैं क्योकि वह बाहर जाकर के शारीरिक व्यायाम एवं अपने शरीर को कष्ट दे कर के खेल खेलना नहीं चाहते हैं वह सभी अब एक ही जगह पर एक कुर्सी पर बैठ कर के अपने मोबाइल फोन एवं अपने लैपटॉप में ही गेम खेलते रहते हैं जिनसे उनका स्वास्थय काफ़ी ज़्यादा ख़राब एवं स्वास्थय पर बहुत ही ज़्यादा दुर्प्रभाव पड़ता है हम बच्चों को खेलने के लिए कई तरीके से प्रेरित कर सकते हैं जैसे मैं बात करूँ तो हमारे घर के आसपास जो भी बच्चे हैं उन सभी को हम हमेशा ही प्रकृति के गोद में जाकर के घरों से बाहर निकल करके खेल ही खेलने के लिए प्रेरित करते हैं हम उन्हें बताते हैं कि अगर से हम बाहर खेलों को खेलेंगे तो हमारे शरीर का स्वास्थय कितना अच्छा होगा हम अपने दोस्तों से मिल पाएंगे हम उनसे चार बातें कर पाएंगे जिसके वजह से कुछ बच्चे अपने दोस्तों से मिलने के चक्कर में एवं जो बच्चे अपने स्वास्थय के लिए ज़्यादा प्रेरित हैं वह सभी लोग गेम को बाहर खेलने जाते हैं